پولٹری ایک ایسا کاروبار ہے جس میں بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا اس میں زیادہ آدمی کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں تین چار آدمی لوگ اس پولٹری کو سنبھال سکتے ہیں اس میں جب بچہ ڈالا جاتا ہے تب زیادہ محنت پڑتی ہے اس کے بعد محنت نہیں پڑتی اس کاروبار میں بہت سی اہم ضروریات پڑتی ہیں جیسے پانی ہے دانہ ہے آب و ہوا ہے اس سب کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے